मेरा नांम मधू ऐ और में कठुऐ शहर च रैहने आहली हां और में ऐजुकेशन दे बारे च मतलब बोलना चाहन्नी आं जियां न्यूज बगैरा होई गेई मतलब में मिगी इन्नी ज्यादा जानकारी बी नेईं ऐ कि में घरे दा कम्म गै करनी होन्नी हां और में औऱ मिगी घर दा कम मतलब करियै थोह्ड़ा बहूता टाइम लग्गे ते अगर लाइट बगैरा होऐ ते ते और बैसे साढ़े बच्चे गी न्यूज दा बड़ा ज्यादा बेनीफिट बी ऐ

स्हानू घर बैठे दे पता लग्गी जंदा जियां जियां हून तरक्की होआ दी इयां अगर बच्चे दिखदे ते अऊं बी अपने अंदर बच्चे बी अंडबास होआ दे बच्चे बी अंडवास होआ दे औऱ न्यूज दिक्खियै और उनें गी बी थोह्ड़ी जानकारी उंदी मतलब बधदी ऐ उन्दे च एह् चीज कि ओहदे च ऐजुकेशन दा मतलब पढने च उंदी थोह्ड़ी जेही हैल्प होआ दी ऐ जियां जियां मतलब जियां जियां मतलब हून करंट अफेयर दिखने होने इयां न्यूज च इयां मतलब बच्चे हां बच्चे ओहदे च मतलब पढने आस्ते मतलब बडी सारी मदद मिला दी ऐ जि'यां मतलब बच्चे हून कम्पीटिटिव कम्पीटिटव जा अगजेम बगैरा दिंदे ना ओहदे च खब़रा दे मतलब सुनदे कोई मतलब करंट आफेयरस मतलब ओहदे कन्नै उनेंगी मदद मिलदी ऐ और बैसे बी ख़बरां दा बड़ा ज्यादा स्हानू फायदा ऐ कि अगर कुसे वी सारे गी अगर टाइम लग्गे ते मतलब ख़बरा थोडा जेहा टाइम निकाली ऐ खब़रां दिखनी चाहदियां